ग्रामीण क्षेत्र में संस्कृति पहचान बनाने के लिए हम कई प्रकार के गेम खेलते हैं जैसे कबड्डी क्रिकेट खो खो इत्यादि गेम खिलाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में साहित करके इन गेमों को और उच्च लेवल तक ले जाया जा रहा है और इनकी भूमिका निभाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहले से ही अधिक है परंतु उसे और बढ़ाने के लिए गेम के माध्यम से या खेल के माध्यम से उन्हें बढ़ाया जा रहा है